फोटो इसे घिचै छिकै आइ इन्स्टाग्राम होइ गेलै चाहे फेसबुक होइ गेलै ओ चलाबै छिकै तऽ लोक फेसबुकपर छोड़ै छिकै कि जे हमर पोस्ट आगाँ बढ़तै हँ ने हमर फोटो खिचिके फेसबुकपर छोड़ै छिए तऽ जइसेकि फोटो मोबाइलमे खिचलाके बाद होइ जाइ छिकै कि जे मोबाइलसे डिलीट भी होइ सकै छै हमे कहैँ दुइ साल होइ गेलै चाहे चारि साल होइ गेलै तऽ हम ओ फोटो कइसे देखबै तऽ हम इन्स्टाग्रामपर फेसबुकपर छोड़ै छिए तऽ ओ फोटो हम देखि सकै छिए कि जे हम दुइ साल पहिले कइसन रहिए आओर कइसन छिए आओर कहैँ पटना होइ गेलै या राजगीर होइ गेलै या कि कहै छिकै यहाँपर दानापुर होइ गेलै कहीँ भी गेलिए शौकीन करैले तऽ फोटो खिचिके हमे फेसबुकपर डालि देलिए या इन्स्टाग्रामपर छोड़ि देलिए जे कि हमर फोटो ओ आगाँ दिन चलिके हमे देखि सकै छिए फोटो कि जे हम किछुदिन पहिले हम कइसन रहिए आओर किछुदिन पहिले आओर अभी हम कइसन छिए वएह खातिरले फोटो छोड़ल जाइ छिकै लेकिन मोबाइलमे खिचलाके बाद जे छै मोबाइलमे रहै छिकै तऽ फोटो कभी भी किछु भी होइ सकै छै फोटो डिलीट भी होइ सकै छै तऽ हम फोटो नहि देखि पाबै छिए ई लिए इन्स्टाग्राम चलबै छिए फेसबुकपर छोड़ै छिए जेकि फोटो आगाँ दिन किछु भी मतलब हमर चलि सकै छै कि हम अगर बूढ़ भी पड़ि जेबै तऽ हम जवानीके फोटो देखि सकै छिए हमे फेसबुकपरसे निकालिके इन्स्टाग्रामपरसे निकालिके कि जे हम फोटोमे किछु दिन पहिले हम कइसन रहिए अभी कइसन छिए ई लिए फोटो हमे फेसबुकपर छोड़ै छिए इन्स्टाग्रामपर छोड़ै छिए फोटो शौकीन करैले जहाँ जहाँ गेलहुँ बेगूसराय होइ गेल राजगीर या कहैँ भी होइ गेल हम गेलहुँ तऽ मतलब शौकीन कएलहुँ फोटोके खीचिके आओर फोटो इन्स्टाग्राम फेसबुक छोड़ै छिए जेकि किछु आगाँ दिनके हमर अथी होतै फोटो देखै खातिरले इएह लिए हम इन्स्टाग्राम चलबै छिए आओर फेसबुकपर छोड़ै छिए फोटो फोटो खिचलाके बाद होइ गेलै कि जे मोबाइलमे अपन मतलब सौख छिकै फोटो खिचबैके फोटो खिचबै छिए आओर फेसबुकपर आओर इन्स्टाग्रामपर छोड़ै हिए फोटो कि जे किछु दिन केलिए हमर तऽ अथी होतै